हमरा गाँवमे कीर्तन भजन सब आबै छै बहुत्ते बहुत्ते दूरके आदमी सब भजन आर कीर्तन आर भेल बहुत दूर दूरके सब आबै हइ कीर्तन भेल भजन भेल डी जे आर बज्जल सब वहाँ पर मिल जुलके भजन कीर्तन सब कयलक आल गने सब आदमी सब तब वहाँ परे ढोलक थप सब बजेलक कीर्तन भजन सब मंडली सब आल गने आर सब बाजा उजा एकदम अथी करके ढोल ताशा आर सब बजेलक आओर से ढोलक आर सब बजेलक गने कीर्तन आर सब भेल यहाँ परे सब आयल वहाँ पर पूजा पाठ सब कयलक गने खूब धूम धाम सऽ सब नाच गान सब कयलक सब भेल जेकरा जे भेल सब पूजा पाठ सब देखैलक कैलक सब नाच गान सब कयलक अच्छा से सब सब वहाँ पर अथी कयलक गने कीर्तन भजन सब कयलक सब रहल सब भेल अपन उहे पर कयलक गने ढोल ताशा आर सब बजेलक सब कयलक गने वहाँ पर आके सब सब नाच गान सब कयलक गने